हम जे छै वेद विषय लऽ कऽ ग्रेजुएशन कऽ लेलहुँ तकर बाद जे छै फर्स्ट डिवीजन भेलहुँ हँ आचार्यमे प्रथम सेमेस्टरमे नाम लिखेलहुँ आब उनतिस तारीखके परीक्षो हैत फॉर्म भराइ चालु भऽ गेल फॉर्म प्रथम सेमेस्टरके हम परीक्षा देब तकर बाद जे छै से हमर उद्देश्य इएह अइ जे हम आगाँसँ आगाँ पी एच डी सब कऽ कऽ नेट निकालिकऽ प्रोफेसरके तैआरी करब जाहिसँ हम किछु कऽ सकै छी वेदसँ वैदिक भऽ सकै छी वैदिक टीचर भऽ सकै छी तकर बाद हम अपन गामके जिलाके नाम रो रोशन कऽ सकै छी आओर अपन जिलाके बच्चासबके बालकसबके छात्रासबके छात्रसबके जे छै पढ़ा सकै छी ईसब हर वर्ग भविष्य उज्ज्वल बनि जाए आओर हमरो बुद्धिमे वृद्धि भऽ जाएत आओर हम माँ तारासँ इएह कृपा करब जे हमरापर सब लोकपर दया दृष्टि बनाए बनाएल राखू जय माँ तारा जय माँ भवानी